आमकां नुस्त्याची कडी म्हळ्ळ्या खुब्ब लायक आमक गोंयकारां नुस्त्या शीत कडी म्हळ्ळ्या जालें उकडें शीत आनी नुस्त्याचें हुमण बॅस्ट जाता नुस्त्याक हुमण केलें जाल्या आमी सगलीं आमची भुरग्यांक लायक हें आनी म्हाका नुस्त्याचें हुमण करपाक खुब्ब आवडटा किद्याक आतां एक बांगड्याचें हुमण करतलें जाल्या तितून तेफळ घालतात आनी एक करपट्याचें हुमण करतलें जाल्या तितू आमी आमटाण आनी कांदो घालतात हय तितू खूब भशेन नुस्त्याची कडी करपा मेळटा आमट टिकड सुंगटाचें सुकें मागीर तणा भाजून बांगडे भाजून मागीर तेजो कडी करता आमी तें आमी मसाल्याची भाजून मसाल भाजून त्याजीच आमी कडी करता बांगडे नुस्त्याचें हुमण खूब म्हळ्ळ्या खूब तराचें करूं मेळटा म्हुणू आमक तें नुस्त्याची कडी आनी खंयी आमी हॉटॅलां बी गेलीं जाल्या विचारता बाबा तुमचे हॉटॅला शीत आनी कडी मेळटली नुस्त्याची म्हुणू आ त्या त्या हॉटॅलांक आमी जेवपा वता आनी तेन्ना आमी जेवतान अ हुमण इतलें लायक म्हळ्ळ्या आमकां गोंयकारां हुमणा शिवाय आमचें जायना हय आमक चिकन बी तसलें चड णाका पूण हुमण म्हळ्ळ्या जालें आमचें हुमणाची पद्दत खूब क खूब आसा नाल्ल कांतप तितू माय कतमीर घालोप आमटाण घालोप आनी बांगड्याचें हुमण आसा तेफळ घालप ते मागीर बरी वांटून घेवप आनी म्हाक एक पद्दत किदें मागी वांटून घेतलें म्हणट एक चाळण घेवोप ती बरें पिळून त मागीर हें सप्पर काडू उडोवप आनी तें बरें माई फोण्ण मारून हें करून बरें करूं हुमण करप आ तश करतगर मागी भुरग्याक खूब आवडटा तसो ज सपोट घातलो म्हणट टीं खायना मागीर तांकं नाक जाता तेंक तें आवडणा ताका लागून हांव बरें हें करून आजूक करून यें करता हुमण म्हळ्ळ्या खुब्ब म्हळ्ळ्या खुब्ब आवडटा ऑ बॅस्ट हुमणा हुमणाची म्हाक खुब्ब म्हळ्ळ्या खुब्ब लायक म्हाक ए पूण णाका चिकनाचे आयटम करपा नाका पूण णुस्त्याचें हुमण नुस्त्याचें हुमणाचें म्हाका अश्शी आवड जाल्या की म्हाक ती तोंडारूच बसल्या हुमण करपाचें ताका लाग म्हाका हुमण म्हळ्ळ्या खुब्ब म्हळ्ळ्या खुब्ब लायक